हैल्लो में ना तुसेंगी सूट हा दित्ते दा सेआनै गी ते तुसें ओह् बड़ा तंग करी ओड़दा ऐ नेईं नेईं मिगी ओह् बड़ा तंग होई गेदा ऐ कन्नै में तुसेंगी जेह्ड़ा गला बनाने ई दित्ते दा हा जिस डिजाईन दा ते तुसें ओह्बी निं ऐ बनाए दा कन्नै थोह्ड़ा हारा तंग बी होई आवै कन्नै थोह्ड़ी हारियां बाहियां जेह्ड़ियां ना ओह्बी तुसें जादै लंबियां रक्खी ओड़ियां न थोह्ड़ियां ओह्बी निक्कियां करनियां न ठीक ऐ फिर में थुआढ़े कोल आनी कल्ल परसों ते फिर तुस मिगी ठीक करियै देई ओड़ेओ ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा